हैलो नमस्ते मैम जी मैम में थुहानू नौकरी दे बारै च पुच्छना हा ते में थोह्ड़ी टवैल्थ पास कीती ऐ ते मिगी थोह्ड़ा नौकरी दे बारै च सनाओ होर फिर ओह्दे बास्तै में केह् केह् करना पौग फार्म कुत्थें लाना में अच्छा अच्छा ओह्दे बास्तै मिगी कोई डॉक्यूमेंट कोई समान लैने ऐ केह् केह् पढ़ना पौग मिगी

ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ